ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بہت بہتر ہے یہاں بڑے بڑے بڑے بڑے ہسپتال ہیں بڑے شہروں کی بات کر لیں تو اگر دہلی کو ہی لے لیں تو یہاں عمدہ ہسپتال ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں یہاں سرکاری اور پرائیوٹ دونوں طرح کے اسپتال ہیں اور دونوں میں بہترین علاج ہوتا ہے بس فرق یہ ہے کہ سرکاری اسپتال میں علاج تو بہتر ہوتا ہے لیکن کم پیسے میں علاج ہونے کی وجہ سے بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اور یہ شکایت ہے کہ خدمات اچھی طرح اچھی نہیں ہے اس کے برخلاف جو پرائیوٹ اسپتال ہیں ان میں علاج بہت عمدہ ہے خدمات بھی بہترین ہیں اور باقی سب بہت اچھا ہے لیکن پرائیوٹ اسپتال تک پہنچ پانا سب کے بس کی بات نہیں غریب اور پیسے سے مجبور شخص کے لیے سرکاری اسپتال ہی ایک علاج کی جگہ ہے ہندوستان میں اسپتال کی بہترین خدمات کی وجہ سے باہر کے ملکوں سے ہر دن بڑی تعداد میں مریض اپنا علاج کرانے آتے ہیں اور صحت پاکر واپس خوش ہو کر دعائیں دیتے ہوئے اپنے ملک جاتے ہیں یہ ہندوستان کہ میڈیکل کے لائن میں ایک بڑی کامیابی ہے اس وقت ضروریات ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکاری اسپتالوں کی تعداد بڑھائی جائے اور جو اسپتال موجود ہیں ان میں خدمات کو بہتر بنانے کی ضرورت ضروری اشیاء کو پورا کیا جائے